बे माथो मा होनोमोनलाय हेलमेट सेलमेट गाना लाइसेन्स बो गैया मानो बिदि सालायगासिनो दं बोरो लाइसेन्स आ बोरो लाइसेन्स आ देखायलाय आव आव आव

बेयाउथ' नोंनि सिचुवेसनखौ बुजिबाय खिन्थु रुल आथ रुल जायो आंखायनो नों फाइनथ होनांखागोन दा दा बेयाव फाइननि नोंथ' मेल्ला मा होनो बेखौ लाइसेन्सबो देखायाखै आमफाय हेलमेटबो गानाखै होमबा डाबल माबा थांगोन नोंनाय बै लाइसेन्सनि चलन आ थांगोन थ बेखौ नोङो स्टेसन आव होफैनांसिगोन नङाबा आर बांसिन फाइनबो नांनो हागौ आरो बेखौनो होआबाथाय गारिया जपबो जानो हागौ आंखायनो नोंखौ एरैनो एरैनो मा होनो रिक्वेस्ट खौ माबा होनबाय खि होफैदो माबाखौ चलनखौ बे स्टेसन आव बेयाव थ बेयाव सुबिधा मा होनबावनांगौ बेयो मोनसे नोंनि दे नोंनि सिचुवेसनखौ बुजिबाय आं खिन्थु मोनसे नोङो अफिसियेलि नायोबा दायानो जाखाबाय ना थ बेखौ आं जेबो खालायनो हाया आंबो मोनसे कारमचारि सो बे रुलनि अण्डारआव थायो आंखायनो नों फाइनखौ होफैखानांगोन गाबोन हेलमेट हेलमेट गानिनि थाखाय हेलमेट गानिनि थाखायथ आह रोजा नांखाबाय आमफाय बाजौ माबानि थाखाय लाइसेन्स गैयिनि थाखाय आव होमबा पनर'स' आव बि माब नङाना बियो मा होनो दखान नङा ना बेयाव आं जेबो खालायनो हाया बेखौ नोङो स्टेसनाव होफैनांगोन आंनि आखायाव जेबो गैया आं खालि हमग्राल आव दे दे